हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र में कलाकृतियों को बेच और ख़रीद सकते हैं हमारे क्षेत्र में ऐसी कई जगहें हैं जैसे हमारे घर से कुछ दूरी पर कुछ दूरी पर एक बाज़ार लगता है जहाँ पर ख़ूब सारी कलाकृतियाँ बेची और ख़रीदी जाती हैं जहाँ पर लोग बेचने भी आते हैं और ख़रीदने भी आते हैं तो ऐसे मैं मैं बताना चाहूँगी कि घर से जो कुछ समथिंग पाँच से छः किलोमीटर दूर इस तरह का जो बाज़ार है वो लगता है जैसे वहाँ पर और कुछ ऑनलाइन सुविधाएँ भी हैं काफ़ी सारी ऑनलाइन सुविधाएँ भी हैं जहाँ पर हम कलाकृतियों को बेच और ख़रीद सकते हैं फ़ोटो जो है वो हम पोस्ट कर के ऐसी चीज़ों को बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं इस तरह से हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफ़ा भी चीज़ों में मिल जाता है